पच्चासी पाँच सौ चौरासी तीन हजार तीन सौ एक बारह हजार तीन सौ बावीस नौ लाख बत्तीस हजार आठ सौ चौदह